आं कोण उलयता हां कित्याक लागून कसली जायी

हय केळीं आसा एप्पल आसा चिकू आंबे पेरां आनीक किवी द्राक्षां तुका कसले तरे जाय तर तीं केळीं साठ रुपया डजन

आं

आपल एकशे शंबर रुपया चड जर घेतले जाल्यार न्ही तर कमी करतात म्हळ्यार दोन डजन तीन डजन सुद्दां व्हरता न्ही सो ते णव्वद रुपयांनी पडटले आनी जर एक डजन बी व्हरता जाल्यार शंबर रुपया पडटले ड डजन हां जात जाता आनीक होय होय चिकू आसात होय चिकू न्ही दोन तरे आसा ते एक गांवठी आसात आनी एक सादारण भायले दिसता पय न्ही ते आसा रेगुलर म्हणजे गांवठी आसा अंयशी रुपया आनी सादे आसा पय ते साठ रुपया होय गोड आसात हय

आनीक होय होय होय आसा ती शंबर रुपया होय होय होय होय

होय होय आसात पेरां ती दोन मो मोसंबी आसा होय होय आसा कितली कील जाय तर तीं अंयशी रुपया अंयशी रुपया होय होय

आनी तुमी येवन व्हरतले

हां हांव पेक करून दवरतां तशें जाल्यार आं आनीक तूं आयकय तुमी नाल्यार हांव परत फोन हाजेरूच फोन करप हांवे तुमका जर पयलीं काॅल हां आं जाता बरें आं बरें बरें हां बरें